ॿ हज़ार ॿ सौ हिकु हज़ार हिकु सौ अठावीह नव हज़ार नव सौ उणटीह टे हज़ार टे सौ टीह हिकु हज़ार अठ सौ पंजाहु